सिरां जिल्लायाव थानाय गोबां जायगायारि दावबायनायनि खाबुफोरा जाबाय बास अट' विंगार फिलफिलि बाइक स्कुटि आरो साइकेल रिक्सा बायदि बायदि बे खाबुफोरा सुबुंफोरनि सानफ्रोमबोनि जिउखौ गोहोम खालामो आरो बिसोर जिल्लानि गासै हाबनो हाथावनाय आरो दोरोथसुङैखौ ओरैबायदि गोहोम खालामो मानोना बेफोर दावबायारि खाबुफोरा हानथिनायाव हेफाजाब होयो आरो जेब्लायबो गाखोबाय थायोब्ला देहाया गाज्रियाव गोग्लैयो आरो आबहावायाव गुबुंले जायो बबेबाफोर इमारजेन्सि थांनायावबो जोंखौ हेफाजाब होयो बेबायदिनो गोबां हेफाजाब होयो